میں ای بک ریڈر خریدنا چاہتا تھا ای بک ریڈر خریدنے کی سب سے بڑی ضرورت مجھے اس لیے محسوس ہوئی کیونکہ میں کام کے سلسلے میں بہت ٹراویل کرتا ہوں جس وجہ اس وجوہات کی وجہ سے میں زیادہ کتابیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا ای بک ریڈر خریدنے کا ایک وجہ یہ تھا کہ ایک وقت پر میں زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھ سکتا ہوں جب میں نے ایی بک ریڈر کو خریدا تو مجھے احساس ہوا کہ ای بک ریڈر کا ایکسپیرینس اچھا نہیں ہے جب کتاب کے پنے پلٹے جاتے ہیں تو اس کا ایک اپنا احساس ہوتا ہے جو مجھے ای بک ریڈر میں نہیں ملتا کتاب کتنی ختم ہوگئی ہے اس کا بھی ایک اچھا احساس ہوتا ہے اگر آپ کتاب کو پڑھتے ہیں لیکن ای بک ریڈر میں آپ پڑھتے ہی جاتے ہیں پڑھتے ہی جاتے ہیں پر آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ آپ نے کتاب کتنی ختم کی اس ان وجوہات کی وجہ سے میرا ای بک لینے کا ایکسپیرینس بہت اچھا نہیں رہا